अगर कोई व्यक्ति तैरने कि कोशिश कर रहा है या तैरना सीखना चाहता है तो मैं उसको ये सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने बॉडी को हल्का करे और अपने हाथों और पैरों को चलाए हाथों और पैरों दोनों को साथ में चलाए जिससे वो पानी को पीछे कि ओर धकेल सके क्रिया प्रतिक्रिया की जो है कार्य हो तो जिससे वो पानी में आगे बढ़ सके जिस तरह से वो उसमें तैर सके और तैरने के भी काफ़ी फायदे हैं जिससे हमारे बॉडी के जो जो भी मांसपेशियाँ होती हैं पहले तो वो सुधर जाती हैं और दूसरा उससे तनाव भी कम होता है स्विमिंग करने के बहुत से फायदे होते है जिससे लोगों का स्ट्रेस लेवल भी कम होता है स्विमिंग करना हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है डेली तीस मिनट स्विमिंग करना भी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम अगर कोई एक्सर्साइज़ करते हैं या अगर कोई एक्सर्साइज़ नहीं भी करते हैं तो उसमें हम अपनी डेली दिनचर्या में उसको शामिल कर सकते है तैरने को शामिल कर सकते है जिससे तैरने से काफ़ी फायदा होता है और तैरने से हमारी बॉडी सही रहती है जिससे कि और और तो और तैरने के बाद हमें एक गिलास पानी भी पीना चाहिए क्योंकि तैरने के बाद जो जो हमारी बॉडी होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी मतलब जो है तैरने से जो हमारी मसल्स होती हैं वो अच्छी होती है तो उसके बाद पानी पीने से सही होता है तैर तैर बहुत से तैराकी है जैसे कि तैरने से हमारा जब जब तैरने में हम रुचि रखते हैं तैरते हैं हमारी एस्पीड बनती है तो हम तैरने की में भी जा सकते हैँ जैसे कि ओलंपिक में स्विमिंग भी शामिल है तो जो लोग तैराकी होते हैं वो तैरने में आगे होते है अच्छा खासा तैरते हैं तो वो उस उस उस क्षेत्र में भी जा सकते हैँ जिससे वो और आगे जा सके और जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके तैर सके और अपना नाम भी बढ़ा अपना नाम भी बना सकते हैंं ओलंपिक में भी बहुत से खेल शामिल है जिसमें भी एक तो तैरना भी हो गया तैरने के लिए और तो और हमारे क्षेत्र में भी गंगा नदी है जिसमें बहुत लोग असानी से तैरना सीख जाते हैं जो भी हमारे आसपास के बच्चे हो गए बड़े हो गए वो प्रयास करते करते तैरना सीख जाते हैं तैरते हैं और कुछ लोग तो जोकि जिनको गंगा नदी से डर लगता है वो क्या करते हैं स्विमिंग पूल होता है उसमें प्रयास करते हैँ सीखने के लिए तो उसमें एक ट्रेनर होते है जो उनको सिखाते हैं कि देखिए ऐसा करिए ऐसे करिए वो वो ट्रेन करते है वो सिखाते हैं तो उनसे वो तैरना भी सीख जाते है और बहुत से लोग है जिनको तैरने में बहुत रूचियाँ है तैरना बहुत लोगों कि हॉबी होती है जैसे ही हमारी हॉबी है तैरना तो हम भी तैरते हैं तैरने में काफ़ी मज़ा भी आता है बहुत अच्छा लगता है और वो और अच्छा लगाना भी चाहिए क्योंकि तैरना अच्छी बात है